ابھی میں طالبہ ہوں ایم اے کر رہی ہوں میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ پڑھائی کرنے کے بعد میری سرکاری نوکری لگ جائے میں اس بات پر زیادہ فخر کروں گی کہ میں اپنی تنخواہ سے اپنے گھر کا سارا خرچ چلاؤں اور گھر کی ساری ذمہ داریاں نبھاؤں